اتر پردیش میں لوگ اپنے تہذیبی ورثے کا جشن بہت اچّھے طریقے سے مناتے ہیں بہت ہی پرجوش انداز میں بہت ہی پرکشش انداز میں اور بہت ہی شور و ہنگامے کے ساتھ اس کو منایا جاتا ہے اس میں اچّھے طریقے سے پارٹیاں کی جاتی ہیں روڈ شو بھی کیا جاتا ہے اسی طریقے سے اس کو جو تہذیبی ورثے ہیں جو تہذیبی ورثے ہیں اس کو بہت ہی اَچّھے اور بہت ہی اچھے انداز میں اس جشن کو منایا جاتا ہے اس جشن میں بھی روڈ شو اور اسی طریقے سے پٹاخے وغیرہ کا استعمال بھی ہوتا ہے لوگ اس میں پٹاخے بھی پھوڑتے ہیں اسی طریقے سے لوگ اس میں اچھے لوگ اس میں ڈرامہ بھی کرتے ہیں اسی طریقے سے ناچ گانا بھی کرتے ہیں اور بھی بہت اچھے اچھے طریقوں اور بہت ہی بہت ہی طریقوں سے لوگ اس میں جشن مناتے رہتے ہیں ہمیشہ اس میں جشن کا انعقاد کرتے رہتے ہیں جب بھی تہذیبی ورثے کا جشن ہو آتا ہے کا منعقد ہوتا ہے وہ لوگ منعقد کرتے ہیں اچھی پارٹیاں کرتے ہیں اچھے طریقے سے پارٹیاں کی جاتی ہیں پارٹیاں پارٹی میں شراب اور اسی طریقے اور بھی بہت ساری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کا وہ اپنے اندر اپنے پیتے ہیں کھاتے ہیں مٹھائیاں کھاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں